ریاست کا ثقافتی اور فنی ورثہ وقت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ بدلا ہے قدیم زمانے یا ماضی قریب کی جو ثقافت تھی لوگوں کی بود و باش لوگوں کے طور طریقے زندگی گزارنے کے آداب اور اصول اور لوگوں کی ترجیحات اور لوگوں کی پسند وہ بہت تیزی کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے اگر ہم زیادہ نہیں تو بھی ماضی قریب کا پچھلے ہم اگر دس بیس سالوں کا جائزہ لیں اور اس کا پھر ہم موجودہ وقت سے موازنہ کریں تو ہمیں نمایاں طور پر تبدیلی نظر آتی ہے اس میں فنی اعتبار سے بھی لوگوں کی دلچسپیاں اب مختلف ہو گئیں ہیں فن میں اگر بات کر لی جائے تو آج کل بہت سارے فنون لطیفہ کا وجود ہو چکا ہے لیکن ویسے فنون لطیفہ ہیں جو ہمارے خیال سے اخلاقی اعتبار سے انسان کو بگاڑنے والے خراب کرنے والے ہیں وہی فنون لطیفہ جو ماضی قریب میں پائے جاتے تھے تو ان میں ایک طرف جہاں منورنجن تھا دوسری طرف لیکن ان کا اپنے اندر بڑی افادیت اور اہمیت بھی رکھتے تھے اہمیت کے حامل بھی تھے